बागकाम करप फुलझाडांची अपुरबाय करप तांच्यात रमप आनी तो आनंद घेवप हे म्हाका म्हजें व्हड बळगें आनी म्हजी कमजोरी म्ह म्हणशी जाल्यार घरांतलो खंयचोय मनीस जर दुयेंत पडलो जाल्यार म्हाका खूब भंय दिसता ही म्हजी कमजोरी